جی میں گڈھا کالونی سے بات کر رہی ہوں آپ آٹو والے بھیا بول رہے ہیں جی جی کسی نے آپ کا نمبر دیا تھا کل سنڈے ہے قطب مینار جانا تھا

قطب مینار جانا تھا بچوں کو لے کر کل سنڈے ہے تو سوچا گُھما لاتے ہیں قطب مینار سے

کل دس بجے تک جانا تھا چلیے کوئی بات نہیں کسی نے بتایا آپ بہت اچھی گاڑی چلا لیتے ہیں اسی لیے ہم نے سوچا آپ ہی کے ساتھ جائیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ایک ہزار روپئے تو بہت ہو گیا بھیا وہ تو ٹھیک ہے تھوڑی سی کوشش کر لیتے کچھ کم کرنے کا نو سو روپئے بھی تو بہت ہو گیا تھوڑا سا اور کم کر لیجیے جی ٹھیک ہے لیکن وہاں سے تھوڑا جامع مسجد بھی جانا تھا سات سو روپئے میں کر لیجیے نا سات سو روپئے میں کر لیجیے نہیں ہوگا بھیا تھوڑا کوشش کر لیجیے جی جی ریڈی رہیں گے ایک بار کال کر لیجیے گا آنے سے پہلے ٹھیک ہے اوکے